कीअं त हिन में घणे ई गाननि जा प्रकार संगीत जा प्रकार थींदा आहिनि जीअं त भारतीय संगीतु डिस्को संगीतु ऐं रैप वग़ैरह पर मूंखे भारतीय संगीतु ॾाढो वणंदो आहे मतिलबु हिंदी गाना जंहिं में सभ्य अखर ॻाल्हाया हुजनि उहे गाना तमामु सुठा लॻंदा आहिनि उन्हनि गाननि जी शैली ई कुझु अलॻि हूंदी आहे स्वर ध्वनि उन्हनि गाननि जी तमामु सुठी हूंदी आहे भारतीय गाननि में माण्हू कहिड़ो बि भाव जोड़े सघे थो उन भाव सां उहो मन जी भाव सां निकितलु सुरु ध्वनि ज्ञानु सुठो थो थिए भारतीय शैली में हिंदी गाननि जी शैली मूंखे वणंदी आहे छाकाणि त उहा सभ्य हूंदी आहे